क'क्राझार जिल्लायाव हारिमुवारि आरो रायजोआरि दोरोमफोराथ गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ क'क्राझार जिल्लायाव गाहाय हारिमुवारि दोरोङा जादों जोंनि बर' हारिनि दोरों क'क्राझार जिल्लायाव बर' नेपालि आसामिस मेल्ला बिदिनो खृष्टान हारिमु गुबुन गुबुन दोरोमफोर दङ सुबुंफोरा गोबां रोखोमनि दोरोमआरि दोरोमआरि बे क'क्राझार जिल्लायाव गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन दोरोम दं जोरै खृष्टान हिन्दु मुस्लिम आरो गुबुन गुबुन दोरोमफोर